ہيلو السلام عليكم آپ كى شاپ ميں نئے ماڈلس كے كون سے موبائل فون مو دستياب ہے ميرے كو ديكھیے ون پلس كا فائيو جى فون چاہيے كتنى قيمت ہوگى اس كى اور اس كى كيمرہ كليئرٹى كتنى ہوگى اور اس کا اور اس كا اسٹوريج كتنا ہوگا جی اور اس كى كتى گارنٹى ہوگى اچھا تو كچھ كم ہو سكتا ہے كيا جى ميں كيش پے دوں گی جى كيش پے پيمنٹ كرنا اچھا رہتا ہے يا كاڈ پے پيمنٹ كرنا اچھا رہتا اگر ميں كيش پے پيمنٹ كری تو ميرے كو موبائل كب ملے گا جى تو پھر ٹھيک ہے پھر ميں آپ كى دكان پر آ كر ہى موبائل ديكھ كر خريدنا چاہوں گى

تھوڑى دير میں ٹھيک ہے شكريہ بہت بہت اللہ حافظ